भारत में लोगों को इंटरटेनमेंट के इंटरटेनमेंट देखना बहुत पसंद है हमारा इंटरटेनमेंट देखने से टाइम कट जाता है इंटरटेनमेंट के लिए हमें टी वी की ज़रूरत पड़ती है टी वी में भी कई सीरियल या मूवीस वगैरह आती हैं उसमें हमारा इंटरटेनमेंट हो जाता है कोई कोई मूवीस तो कॉमेडी वाली भी होती हैं उसमें बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट होता है और मोबाइल में भी इंटरटेनमेंट होते रहता है खाली टाइम पर हम गाने मूवी और भी कई प्रकार के सीरियल देख सकते हैं उससे हमारा इंटरटेनमेंट अच्छी तरह होता है और हमारा समय भी कट जाता है और इसी प्रकार हम रेडियो से भी अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम कट जाता है इंटरटेनमेंट के बहुत से ऐसे साधन हैं जिससे हमारा इंटरटेनमेंट हो जाता है हम खाली बैठे बैठे बोर होते हैं तो हम इंटरटेनमेंट अपना कर लेते हैं टी बी से भी इंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा और मोबाइल से भी हो जाता है मोबाइल में कई प्रकार की मूबी सीरियल कार्टून सबसे ज़्यादा तो बच्चों का एंटरटेनमेंट कार्टून से ही होता है कार्टून में बहुत अच्छे अच्छे डाइलॉक भी होते हैं और कार्टून में कहानियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं उससे हमारा इंटरटेनमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है और टी वी में अच्छी अच्छी इंटरटेनमेंट वाली मूवी भी आती हैं उसको देखकर हमारा इंटरटेनमेंट अच्छे तरीके से हो जाता है